जों बायनानै लाबोनाय दंफांफोरखौ गायनो थाखाय इसे गोब्राब जायो मानो होनब्ला बेयाव बुहुद जोथोन लानांगौ जायो जेनेबा इदिनो जोथोन लायाब्लाथाय थैलाङो आरो मोनाबिलिफोराव दै होनांगौ जायो फुंफोराव दै होनांगो जायो आरो इदि फुलफोरखोबो जोंफोरो बाजारनिफ्राय बायना लाबो बेखो जोथोन लाब्लाथाय मोजाङै जोथोन लाब्लाथाय मोजाङै थाङो आरो जुदि मोजाङै जोथोन लायाब्ला बिदिनो थैलाङो रान्दिंलाङो बागान गायनानै मोजां नाङो अब्लाबो इसे खस्थ' दङ आरो जोथोन लानांगौ जायो गोबां फुलानो जोङो लांनानै जोथोन लायाब्लाथाय थैलाङो आरो जोथोन लानायनि सायावसो नोंनि समायना बिबार बारिया मोजां जायो दंफां लाइफांआनो जा जियानो जा जायखिजाया जोथोन लाब्लाथाय समायना जायो जोथोन लायाब्लाथाय मोजां जाया जेनेबा दंफां लाइफाङाबो नों जोथोन लाब्ला फिथाइ सामथाय मोनजागोन जुदि जोथोन लायाब्ला आरो इदिनो थैलाङो रानज्रिंलाङो मोनाबिलिफोराव दै होनांगौ फुङाव दै होनांगौ अब्लानो मोजां जायो रानज्रिंनाय दंफां लाइफांफोराबो मोजाङै जोथोन लाब्लाथाय थाङो जुदि बिदिनो बाजारफोरनिफ्राय दंफांफोर बायना लाबोब्लाबो मोजाङै गायनानै मोजाङै जोथोन लानांगौ

गोबां दंफां बायनानै लांनानै गायहैयो जोंफोरबो आरो मोजाङै जोथोन लाब्लाथाय थाङो मोजाङै जोथोन लायाब्लाथाय थाङा जेनेबा दंफां लाइफांखो गायब्लाबो जों साइड लानानै मोजाङै जोथोन लानानै गायनांगौ दंफां गिदिरफोराव बुहुद न'खर खाथिफोराव थाब्लाबो न'खरनि थाखाय एसे असुबिदा जायो बाजारफोरनिफ्राय बायना लांनानै एसे साइड लानानै मोजाङै गायब्ला मोजां जायो टाबफोराव फुलफोरखो लांनानै गायोब्लाथाय मोजां मोजां जायो इदिनो